जय झूलेलाल हा वकिल साहिबा मूंखे आहे न पाड़े में हिक माईअ सां मुंहिंजो झॻिडो थी वियो आहे झॻिड़ो झॻिड़ो थी वियो आहे त असां सां थोरो वधीक ॻाल्हायो थी वियो आहे त झॻिड़ो थोरो वधी वियो आहे हिक ॿिए सां हाथा पाइ बि थी वेई आहे त हाणे मुंहिंजे मुर्स बि विच में पियो हुनजो मुर्स बि पियो त हुनखे हाणे हुन ॾंडो हयो तईं ॾंडो हयो तईं त मां पुलिस केस कयो आहे त पुलिस मुंहिंजी कंपलेंन खणे ई नथी त हाणे मां तव्हां ॾे आईं आहियां त मूंखे छा करणु खपे पर उहो ॾाढा जबरा माण्हू आहिनि हुन में मूंखे वधीक तकलीफ़ त न ईंदी न हाणे तव्हांजी फीस घणी थींदी

पर मां त मेडम ॾाढी ग़रीब आहियां त तव्हां थोरो महिरबानी कयो ऐं थोरा घटि पैसा वठो मूं खां पर मूंखे हाणे छा छा करिणो पवंदो हुन लाइ पोइ पुलिस पुलिस वारा मुंहिंजी ॻाल्हि न ॿुधनि था त मूंखे छा छा करिणो पवंदो ऐं हो ॾाढा जबरा माण्हू आहिनि मूंखे उन्हनि खां भउ थो लॻे कोइ दुश्मनी त न कढंदा हिन खां सवाइ ॿियों कुझु हा मां सची आहियां उहो साम्हूं वारा माण्हू जबरा आहिनि ॾाढा इन खां सवाइ मूंखे हाणे पुलिस वारनि ॾे न वञिणो आहे न हा थोरो पैसनि जो समुझी करे वठिजो ऐं हिन जी इंस्टॉल्मेंट करे करे असां तव्हांखे ॾियूं किश्तियुनि में ॾियूं त हले इअं इन खां सवाइ न

ठीकु आहे मां पंहिंजे घोट खां सलाह वठां पोइ मां तव्हांखे ॿुधायांव थी मूंखे छा करिणो आहे छा न करिणो आहे पोइ अची करे मां तव्हांखे पैसा बि जमा कराए वेंदमि ऐं सभु रूबरु ॻाल्हि बि करे वेंदमि ठीकु आहे